गाँव के गाँव में खेला जाने वाले खेल हम लोग क्रिकेट खेलते हैं फ़ुटबॉल खेलते हैं गुल्ली डार खेलते हैं गोली खेलते हैं हॉकी खेलते हैं बमपिटवक गेम है वो खेलते हैं कबड्डी है कबड्डी खेलते हैं उससे थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है शरीर को एनर्जी मिलता है खेलने से ये सब गाँव में बहुत सारा ऐसा खेल है जो खेलना पड़ता है खेल खेलते हैं हम लोग गाँव में भी बहुत सारा ये है बहुत सारा खेल है गाँव में जो खेलते हैं हम लोग गाँव में एक टाइम होता है कि भाई इतना टाइम में हमको खेलना है वहाँ सब खेलता है सारे गाँव के बच्चे लोग आते हैं किर्केट खेलते हैं तो हम लोग को बारह बारह प्लेयर चौदह चौदह पन्द्रह सोलह प्लेयर ऐसे ऐसे गाँव में चुनना पड़ता है चुन के हम लोग खेलते हैं टाइम पास करने के लिए उसी में कोई कोई खिलाड़ी ऐसा है जो इसी से गाँव से ही क्रिकेट खेल खेल के डोमेस्टिक खेलता है इन्टरनेशनल खेलते हैं इसी में से बच्चा लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सारे फ़ुटबॉल गाँव में ही खेलते हैं खेलते गाँव से ही खेलते खेलते अच्छा पद पर भी खेलने लगते हैं वहाँ सब अच्छा ये करते हैं अच्छा ये करते हैं और वहाँ भी सब करते हैं हम लोग के गाँव में ज़्यादे लोग गुल्ली डार खेलता है गोली खेलता है ये सब बहुत सारे ये है सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए गाँव घर में भी देहात में भी बहुत सारे ऐसे टैलेन्ट लड़के लोग हैं जो बहुत सारा खेलना जानते हैं ओलम्पिक भी है जिसमें हम लोग एक डंडा होता है उसको हम लोग बहुत ऊँचे स्तर पर फेंकते हैं जिसका ज़्यादा दूर जाता है वो जीत माना जाता है बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसको हम लोग गाँव में ही खेलते हैं जो ये सब पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्या ये सब बिहार में भी एक पर एक टैलेन्ट लड़के लोग हैं एक गेम है जो हम लोग खेलते हैं जिसको हम लोग आप हाॅकी बोलते हैं वो सब भी हम लोग अलग तरीका से खेलते हैं पूरे गाँव में पता ही नहीं है कि हॉकी कैसे खेला जाता है बस हम लोग जानते हैं कि बॉल है और डंडा से कोई चीज़ के लकड़ी से भी उसको मारना है बस हम लोग वैसा ही खेलते हैं बहुत सारे को हॉकी पता नहीं है कि हॉकी खेल क्या है कबड्डी हम लोग खेलते हैं तो बस कबड्डी में भी वही है कि बस बीच से चेना काट दिए एक पार तुम रहो एक पार हम रहेंगे इसी तरीके से हम लोग कभी कबड्डी खेलते हैं ये सब पर भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए सरकार को इस्कूल के तरीके से बताना चाहिए कि इस्कूल में खेल ये खेल होना चाहिए वो खेल होना चाहिए ये सब थोड़ा सा सरकार को थोड़ा सा देहात देहात इलाका में थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है पढ़ाई भी है ज़रूरी खेल भी है ज़रूरी लेकिन मास्टर लोग को बताना चाहिए कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक क्लास करना है इतने बजे से बच्चे लोग को खेलना है ये सब भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए बहुत सारा ऐसा गेम है जो हम लोग खेलते हैं जो बहुत को पता नहीं है कि बिहार में कौन कौन गेम खेला जाता है कौन कौन क्या खेल खेलते हैं बहुत सारा ऐसा है कि खेल